पहिरीं बार चित्र ठाहिण महिल सभिनिनि खां पहिरों पेंसिल सां हिकु अच्छे सां ड्रॉ कजे पूरो चित्र और जेसीं ताईं तव्हांखे दिलि सां उहा शइ पाण खे न वणे तेसीं ताईं हुनखे अॻिते न वधाइजे हुन खां पोइ अच्छे सां हुन में चित्र रंग भरिजे और हा हिकु सुठो आर्टिस्ट ठहिण लाइ इहो हिन में प्रेक्टिस जी इलाही जरूरत आहे प्रेक्टिस कंदे कंदे ही तव्हांजा हीअं मज़बूत थींदा